बाकि चीजों के अलावा जब कभी भी हमें फुर्सत का समय होता है रिलैक्स महसूस करते हैं तो उस समय कहीं न कहीं कुछ लेखन जैसी चीजों को अपॉइंट अपॉइंटमेंट करते हैं ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीजों को कवर कर सकते हैं और जो हमारे लिखने का तरीका होता है वह हम ज़्यादातर जिन घटनाओं को जिन वस्तुओं को देखते हैं या जो भी समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ भी एक नई सोच बनती है या देश के विकास में या एक समाज के सुधार में योगदान में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए हम विशेष तौर पर उसको कलेक्ट करते हैं कलेक्ट करके उसको अपनी डायरी में लेखन के तौर पर मैनेज करने का काम करते हैं और ज्यादातर जैसे ब संडे या वीक ऑफ का दिन होता है बाकी कामों के अलावा तो किसी ऐसे ग्राउंड में बैठ कर जहाँ पर लोगों का या वाहनों का शोरगुल न हो ऐसे स्थानों पर बैठ कर जैसे किसी कॉलेज का ग्राउंड हो या तो कोई घूमने लायक जगह हो जहाँ पर एकांत हो और वहाँ पर बैठ कर हम इस लेखन सामग्री को लेकर और इस लेख के लिए काफी सहज महसूस करते हैं और उसमें कुछ न कुछ विशेष रूप को लिखने का कार्य करते हैं धन्यवाद